हॅलो टिचर हांव तुमचें स्टुडंत उलयतां वेदा पालकर आमकां जें परवां टेस्ट आसा नी ताज्या बद्दल म्हाका उलोपाक जाय आशिल्लें तुमचे कडेन आमकां तो लॅसन हां हय वीस मार्कसांचो तातून म्हाका किदें म्हाका प्रोब्लम आशिल्लो तुमी सॉल करता प्लीज आमकां जो अच्छेव लॅसन आसा पळय पुंडलीक नायकाचे तितून म्हाका तांचो जो संघर्श आसा पळय तें म्हाका कांयच समजना कितें आनी आमी जी पात्रां आसा पळय त्या लॅसनान तेंची सोगळ्यांची नांवां बायहाट करून येवपाक जाय मीस तुमी म्हाका सांगू शकता ओवर ऑल अच्छेव किद्याचेर बरयला आसतली वाचला पूण म्हाका मात्शीं डिफीकल्टीज जातात नी समजपाक माजें तें सारकें वाचपाक जायनां म्हाका एक्सप्लेन करता प्लीज म्हाका समजूंगना हांव त्या दिसा एबसेंट आशिल्लें लॅक्चराक त्या हय हय पुंडलीक नायका आमकां पुंडलीक नायका बद्दल येतलें बरोवपाक आनी तांच्या एक प्रस्न कितल्या मार्कसांक येतलो आमकां हय आयडिया मेळपाक शकता आमीं कितली तयारी करपाक जाय तीं ओके हांव फाल्यां मेळटा तुमकां थेंक्यू मीस